हॅलो हॅलो तुम केस केसो भाजी दोताय ओके म्हाका तांबडी भाजी जाय आल्ही ओके कित्या हा ओके ओके आ ओके आनी तुमी अश को भाजी यें बीन दोनाय बिंयो आ आ ओके आनी शुगरकेन बीन रोयनाय तुमी ओके आनी मागी तांबडी भाजी कितल्या कितल्याची कितल्याची ओके पॉन्रा आनी ब्रिंजॉल कितल्या दिता दिवपा अय थटी इतू म्हारोगू ओ ओ ओके ओके अशें चल बोरें दी तो म्हाका